भारतक स्वास्थ्य सेवामे बहुत सुधार भेल अछि मुदा एखनो ग्रामीण क्षेत्रके स्थिति नीक नहि अछि ग्रामीण क्षेत्रमे अस्पतालक कमी डॉक्टर के उपलब्धता आ विभिन्न तरहक समस्या एखनो देखै लेल भेटैत अछि शहरियो क्षेत्रमे लम्बा कतार के कारण जे परेशानी होयत अछि संगे जाँचके विलम्ब आ विभिन्न तरहक समस्या सँ लोक के जूझऽ पड़ि रहल अछि एहिठाम बगलके नेपाल भारतके तुलनामे सेवाके दृष्टिसँ स्वास्थ्यमे बहुत नीक बुझाइत अछि आनो आनो देशके जे स्वास्थ्य सेवा अछि से भारतके तुलनामे बहुत समृद्ध भऽ गेल मुदा भारत एखनो बहुत हद धरि तक कमी प्रकट करैत अछि